ہان جی بتائیے ہاں جی بتائیے اچھا جی تو اس کی رپورٹ آپ نے کرائی کہ نہیں ابھی تک اچھا تو کس سے بات کی تھی آپ نے کہاں سے کرائی تھی اچھا تو ویسے آج کل رپورٹس آن لائن بھی ہو جاتی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے کیا بات کی تھی ان سے تو انہوں نے آپ کو کیا کوئی رپورٹ کا نمبر کچھ دیا تھا اچھا ایک منٹ رکیے کون سے دن کی بات ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی رپورٹ کب رجسٹر ہوئی کس نے کی تو مجھے دن بتایئے تاریخ بتایئے کون سی آٹھ تاریخ آٹھ تاریخ آٹھواں مہینہ تو ابھی ہی چل رہا اچھا کس وقت چوری ہوا تھا آپ کا موبائل ٹھیک ہے جیسا میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کی جو رپورٹ ہے وہ درج ہو چکی ہے اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے ابھی کچھ اپڈیٹ نہیں ملا ہے جیسے ہی ملتا ہے میں آپ کو اسی نمبر پہ اپڈیٹ کر دوں گا ٹھیک